جی ہاں ہم اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کا بھی سہارا لیتے ہیں چونکہ جڑی بوٹی ایک ایسی علاج ہے اس کے اندر ری ایکشن یا سائڈ افیکٹ ہونے کا امکان نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجبوراً ہاسپیٹل کے طرف بھی جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں انگریزی دوا سے کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو انگریزی دوا ہی کی کارگر ہوتا ہے حالانکہ پہلے کے زمانے میں گھریلو علاج یہ ہوتا تھا کہ اگر سردی زکام آتا تھا تو اپنے گھر کے اپنے گھر کے لوگ ہلدی یا دودھ ہلدی پسی ہوئی دودھ ملا کر کے دے دیا کرتے تھے تو اس سے سردی زکام ختم ہو جایا کرتا تھا لیکن آج کا دور ایسا آ گیا ہے انگریزی دوا کا ایسا اثر کر گیا ہے کہ لوگ عام طور پہ میڈیکل دوا کی طرب بھاگتے ہیں اور دیہاتی جڑی بوٹیوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں جس کے بنا پہ جو ہے آج میڈیکل فل فلیٹ ہر جگہ چل رہا ہے اور دیہات کی جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے